हेल' अ ना फायखारि ओमफाय नों सोरमोनबा अ बेसेसो केजि नांगोन मा ना नांगोन ओमफाय नायाथ' फुख्रिनि नाफोरखो गासिखोबो मोनजोबोआनो नोंबा मा नाखौ लाङो मोनगोन मोननायालाय केजि देरस' हरो हरनायालाय नाखौ खमायनाया बुरजा लांथारोब्लाथ' माबा मोनसे खालामनो हागोन रायज्लायनानै नायाथ' इदिनो ग्रास दं मिरगा दं फुख्रिनि नाफोरखौ मोनोआनो मोनगोन इदिखोबो दङ दे मोनगोन हा माला लांफैयो ओमफाय अ जागोन दे लांफैनो हागोन अ देरस'आनो दामाथ' रायज्लायनानै एसेसो गेजेराव माबा नांगोन जागोन दे इखो रायज्लायनानै खमाय खालाम ना खमायनो हागोन औ दे दे लांफैनो हागोन दे औ दे खोन्था हरफिनब्लानो जाबाय दे दे